आं ना गुरहैदोंमोन ना गुरहैनायाव जोङो ना आ गोरि निस्ला फिथिख्रि आमफ्राय ना सिंगि मागुर बेफोरखौ मोनदोंमोन नाथाय बारहुंखा लोगो मोननाय समाव दै बारनाय समाव नाया गलांजोबदों गलां जोबनानै आमफ्राय सानस्रिसे सानस्रिनानै दै दाहारजों थाबथाहैनायलाय आरो बिनिफ्राय ओ बारहुंखा लोगो मोननायाव जोङो खारबाबो गोग्लै आलि आलि खारबाबो गोग्लैदोंमोन नाथाय न'सिम सफैयाखै जोङो आरो नायाबो गलांजोबदों बिनिफ्राय जोङो नाखौ गुरनाय समाव बेराद खस्थ'यै गुरदोंमोन नाथाय मासेबो फैफिनाखै बारहुंखा अखा सारअन्थाइ आमफ्राय ओ अख्रांयाव सारअन्थाइ गावनाय बिफोराव लोगो मोनदोंमोन जखम जायाखै जानाया बिनिफ्राय जोङो मोजाङै मोजां सफैदों न'वाव बेयावनो जोबबाय